लिखने दी जेह्ड़ी मेरी प्रेरणा ऐ ना ओह् में आपूं गै आं क्योंकि जेह्ड़ी नारी ऐ ना ओह् एह् बड़ी पॉवरफुल बड़ी शक्तिशाली प्रेरणा ऐ अगर अस इक नारी गी दिक्खने आं ओह्दी बक्खरी बक्खरी कंडीशनें दिक्खने नें दिक्खनी बचारियां जनानियां घरें च बी कम्म करा दियां बाहर बी कम्म करै दियां इत्थै बी कम्म करै दियां उत्थै बी कम्म करै दियां लेकिन ओह् अपनी अवाज निं चुक्की सकदियां गल्ल निं करी सकदियां कुसै गी ओह् सनाई निं सकदियां अपनी ते अस बी एह् चीजां दिखदे हे अस बी कम्म करदे हे घर बी कम्म करना बाह्र बी कम्म करना लेकिन अस अपनी जेह्ड़ी साढ़ी दमाग साढ़े औंदे हे ना विचार औंदे हे अस ओह् सनाई निं हे सकदे कुसै गी ते बड़ी बार ऐसा होएआ कि साढ़े कोल बड़े शैल आइडिया होंदे अस केह् कीता फिर में उसी केह् कीता कि में अपने आइडिया गी जेह्ड़े मेरे इनोवेटिव आइडिया हे उ'नें गी में लिखना शुरू कीता क्योंकि जेह्ड़ी राइटिंग ऐ ना साढ़ी लिखने दी जेह्ड़ी ऐ ना भाशा ओह् स्हान्नूं इक वैपन थेहार ऐ साढ़े हत्थै च कलम साढ़े कोल थेहार ऐ और जेह्ड़ा साढ़ा दमाग ऐ ओह् फ्यूल ऐ ओह् ओह्दी स्याही ऐ अस अपने दमाग गी स्याही च अपने बोलने दे जरिए लिखने होन्ने ते ओह् जेह्ड़े अल्फाज जेह्ड़े साढ़े बनदे हे ना ओह् असें जेल्लै बाद च पढ़ना कि अस इन्ने क्रांतिकारी बचार साढ़े कोल पेदे ओह् जिसलै अस उसी पढ़ना ना ते पढ़ने दे बाद मिगी ते जकीन ही निं हा होंदा कि मेरे श इन्ने शैल थॉट मेरे इन्ने शैल आइडिया जां इन्ने क्रांतिकारी आइडिया मेरे कोल ऐ फिर एह् चीजां जिसलै में दिक्खियां और ओह्दे बाद च जेह्ड़ी मेरी प्रेरणा ऐ ओह् मेरी दो कुड़ियां ऐं ते मेरी कुड़ियां मेरी प्रेरणा न उनेंगी जिसलै में दिक्खनी ते में आखनी सारियें मावां दा जि'यां होंदा जिं'दा खासकर जेह्दियां दो बच्चियां होए ते उ'नें गी होंदा कि अस अपने बच्चियें गी पढ़ाना लिखाना इ'नें गी स्ट्रांग बनाना इ'नें अस अपने आंह्गर निं बनाना सारी मावें दा इ'यै होंदा ते में जो बी कोई बी कम्म करगी ना मुश्कल ते जिसलै मिगी मुश्कल आह्ग ना ते में सब तू पैह्लें इ'यै आखनी होन्नी कि में अपने बच्चें गी अपने अग्गें रक्खनी कि में ऐसा कम्म करां जेह्ड़ा मेरी बच्चियें अग्गें जाइयै करना ऐ ओह् कम्म उ'नें करना उसी मे अज्ज में करनी होन्नी होर एह्दे कन्ने जकीन मन्नो मेरे अंदर इन्नी पॉवर इन्नी शक्ति औंदी ना इन्ना कि मेरा जेह्ड़ा ऐ ना लिखने दा स्टैमिना ओह् चेंज होई जंदा कि कल्ला ई मेरी बच्चियां जां बाकी बच्चियां गी अगर कोई प्रॉब्लम नेईं आवै ते अज्ज जेह्ड़ा गलत होआ दा ओह्दे अगेंस्ट बोल्लो ओह्दे खलाफ बोल्लो लिखो बोल्लोल् ते अगर बोली निं सकदे ते लिखो अगर लिखी निं सकदे ते जेह्ड़ा लिखे दा पढ़ो ते अगर पढ़ी सकदे न ते सारें गी सनाई बी सकदे ओ तुस रेही गल्ल कि में केह् लिखनी होन्नी डायरी च लिखनी होन्नी जां जर्नल ते में डायरियां मतियां लिखनी होन्नी रैगुलर बेस उप्पर रोजै दा रोज थोह्ड़ा थोह्ड़ा भाएं अद्धा पैराग्रॉफ लिखां भामें दस्स लाईनां गै लिखां ना जदूं तक्कर नेईं लिखां ते मिगी तसल्ली है निं होंदी कि अज्ज में केह् कीता ते लिखने दी मिगी बचपन दा आदत ही बचपन दा गै लिखने दा हा स्हान्नूं ते लिखने दी जेह्ड़ी लैंग्वेज ऐ ना साढ़ी मेरी हिंदी ऐ हिंदी लैंग्वेज तां एह् ही कि जेल्लै अस लिखन लगे ना हिंदी च स्हान्नूं प्रिंट जल्दी लब्भी जंदा हा टाइपिंग शाइपिंग जल्दी होई जंदा हा ओह्दे बाद च लेकिन हून अज्ज जि'यां अस डोगरी गी बी अग्गें प्रमोट करै दे डोगरी गी मता अस बधावा चाह्न्नें ते मिगी लगदा की में बचपन च गै हिंदी च हिंदी दी जगह् डोगरी च लिखदी ते ओह् जैदा अच्छा होंदा जैदा चंगा होंदा ते में अपनी दोनों बच्चियें ई आखनी कि डोगरी गी जैदा तुस लिखो जैदा पढ़ो ते स्कूलै च जि'यां उ'नें ई पढ़ांदे ते में उ'नें ई आखनी कि तुस मता ओह्दे च पढ़ो ते इस लेई एह् जेह्ड़ा क्वश्चन ऐ कि केह्ड़ियां चीज़ां मिगी जैदा मोटिवेट करदियां लिखने आस्तै ते ओह् ऐ मेरी दोनों बच्चियां मिगी जैदा मोटिवेट करदियां लिखने आस्तै ते होर जेह्ड़ी मातृ शक्ति ऐ ओह् मिगी मोटिवेट करदी लिखने आस्तै साढ़ी कंडीशन जेह्ड़ी ऐ जनानियें दी सोसाइटी च ओह् स्हान्नूं मोटिवेट करदी ऐ लिखने आस्तै में एह् आखनी जनानियें इ कि जेह्ड़ी निक्की निक्की फालतू दी गल्लां होंदियां ओह्दे जगह् जां ते इन्नी गल्लां करने कोला चंगा ऐ कि लिखो ते जेह्ड़ी गल्ल लिखी दी होऐ ना आखदे ब्लैक ऐंड व्हाईट जेह्ड़ी चीज होई गेई ना ओह् इक बनी जंदा ऐसा थेहार जेह्ड़ा कदें बी बेकार निं जंदा ते इस लेई लिखना अपने थॉट लिखना अपने आइडिया लिखना मेरे आस्तै जेह्ड़ी प्रेरणा ओह् मेरी बच्चियां ते मेरी मातृ शक्ति ऐ एह्दे च ते जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्वेज ऐ में हिंदी च लिखनी लेकिन में अजकल डोगरी च बी ट्राई करै दी लिखने दा क्योंकि अजकल में इ'यो सोचा नी कि डोगरी च जिन्ना होऐ जिन्ना होऐ में ओह्दे च उन्ना लिखां लिखनी पढ़नी जिन्ना होई सकै ना लिखी पढ़ियै ते इसी करना होर जेह्ड़ी मेरी ट्राई ऐ ओह् मेरी डेह्ली दे बेसिस उप्पर ऐ कि भामें इक पेज लिख भामें दस्स पेज लिख नेईं होऐ ते भाएं इक लाइन गै लिख भामें इक सेंटैन्स गै लिखो पर लिखना जरूर ऐ लिखने दे बगैर निंदर निं पौंदी रातीं नेईं तां सुखनै च बी उ'ऐ औंदा रौंह्दा ऐ